میرے پاس مہندی ڈالنے کی قابلیت ہے اور اس میں مجھے مہارت حاصل ہے میں نے اسے گھر پر سب کو ڈالتے ڈالتے سیکھا ہے مجھے ہمیشہ سے مہندی ڈیزائن ڈالنے کا شوق تھا اور میں نے کہیں بار فون پر سے بھی مہندی ڈالنا سیکھا ہے بچیوں کے لیے مہندی بہت پسندیدہ چیز ہوتی ہے